आंथ' माब्लाबाबो संनाय बादायलायनायाव बाहागो लाफेराखै आरो लानाया ओमफ्रायो किन्तु नवाव सङो आरो जोंनि संनो रोंगौ जोंनि माबा बड' ट्रेडिसनेल बर' ओंख्रि गासिखौबो आं संनो रोंगौ जेरै नार्जि अमा अनला दाउ सबाइ दाउ उसुमैजों ना गोरान बेफोर ओंख्रिखौ मारै मारै सङो बेफोरखौ आं गासिखौबो संनो रोंगौ आरो आं ओमफ्राय किन्तु मालाबाबो बाहागो लाफेरनाय जायाखै आरो इउटुबावबो हगारनाय जाफेराखै आरो आङो ओमफ्राय आङो इउटुबावबो नायो गुबुन जातिनि मानसिफ्रा माबादि सङो मेथाइ बानायनाय मारै मारै आइटेम संनानै जायो बेफोरखौ नायनानै गोदान गोदान आइटेम खामनानै जायो आरो आङो अमा एवनाय दाउ एवनायखौ नागा स्टाइल बेफोरबादियावबो संनानै जायो करियान स्टाइल माबादि करियानफोरा माबादि संनानै जायो रुनाय जायो बेफोरखौ माबायो आरो ना इउटुबाव नायनानै सोलोङो आरो आं सोलोंनानै गोदान गोदान आइटेम खालामनानै जायो संनायखौ बेलेग बेलेग स्टाइलाव संनानै जायो आरो ओमफ्राय आङो माबा मा होनो बिदिनो पकरा बानायनाय दसा बानायनाय पिज्जा बानायनाय बेफोरखौबो इउटुबाव माबायो आरो नायनानै नायनानै सोलोङो आरो सोलोंनानै एवनानै न'वाव जायो आमफ्रायो जों